हलो हा साईं किशनचंद राम राम साईं केरु अछा किथां कटनीअ मां कटनीअ मां हा ॿुधायो छा तकलीफ़ थी थिए साईं जी जी जी

अछा जी जी साईं तव्हां त हाणे पहिरीं बार ता चओ तव्हां असांजो असांजो माल पूरे हंधि वञे पियो बिलासपुर वञे थो नागपुर वञे थो हा हा साईं न जी जी जी जी जी जी अछा जी जी

जी जी जी जी न न त साईं अहिड़ी काई ॻाल्हि कोन्हे असांजो मालु हरि जॻहि ते वेंदो आहे उहा शिकायत हाणे तव्हां वटि पहिरी बार पई अचे न त असांजो भोपाल महू जी जी

जी जी त ठीकु आहे साईं हिकिड़ो कमु जी जी जी जी जी साईं उहा असां तव्हांजी ॻाल्हि तव्हां जी ॻाल्हि सां सहमत आहियूं हा जी जी साईं तव्हां सां पूरी ॻाल्हि में सहमत आहियूं अॻिते ॾिसूं था क्वालिटी सुधारियूं था

जी जी जी उहो मां सभु करे थो वठां हा जी जी सेंपल साईं उहा सेंपल ॿुधो न उहा सेंपल तव्हां मोकिलियो मूंखे त मां ॾिसां हुनमें प्रोबलम छा आहे त मां पंहिंजे हमराहनि खे चवां भई

हा जी जी जी उहो सभु मां समुझो पियां सेंपल मोकिलियो त मां पंहिंजे छोकिरन खे चवां भई क्वालिटी सुधारियो ह जी जी जी

ठीकु आहे साईं जी जी जय झूलेलाल